फ्री टाइम ते पैह्ली गल्ल ते एह् कि में मिगी साफ सफाई घरै दी बड़ी शैल लगदी ऐ फ्री टाइम होए ते में सब घरै दी साफ सफाई करना फुल्ल बगैरा लगाना उ'नेंगी पानी बगैरा देना ओह् फ्री टाइम अ'ऊं इ'यै करनी होन्नीं फ्ही ओह्दे बाद खाना शाना कुकिंग करना बी बड़ा शैल लगदा मिगी खाना बनाना ते फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े चलो फ्री टाइम ते एह् बी होंदा कि अपने जेह्ड़े दादी बगैरा होंदे उं'दे कोल बेहियै उ'नेंगी थोह्ड़ा टैम देना अपना ते उब्बी बड़े खुश होंदे कि अज्ज साढ़ै लाग्गै बैठे आं नेईं ते अजकल दी जरनेशन बिल्कुल अपने जेह्ड़े दादी दादा उ'नेंगी ते बिलकुल बी निं टैम दिंदे हैन अपने फोन दे बिच ज्यादा खोही रौंह्दे जिसलै दिक्खो पब्जी बगैरा फ्री फायर खेलदे रौंह्दे कि अपने बुजर्गें गी बी टैम देना चाहिदा ओह् बी खुश होंदे कि जेह्ड़ी पैह्ली जरनेशन ही ओह् उं'दे कन्नै पैह्ले जमाने च फोन बी ते नेईं होंदे हे ते लोक बी जींदे हे घुमदे हे फिरदे हे सारें कन्नै गल्लबात बी करनी सारा किश करना अजकल दी जेह्ड़ी जरनेशन ऐ ओह् छड़ी फोनें डुब्बी रौंह्दी ना ओह् कुसै गी दिखदी ना अपने बजुर्गें गी दिखदी ना अपने बजुर्गें गी केह् अपनी मम्मी पापा गी बी नेईं दिखदी ऐ जिसलै दिक्खो फोनै लग्गी रौंह्दे

फ्री टाइम असेंगी इ'यै करना चाहिदा कि अपने बजुर्गें गी थोह्ड़ा टाइम देना चाहिदा ओह्दे बाद घरै आह्लें कन्नै घुमने फिरने ई बी मजा औंदा कुतै जाओ उद्धर पिकनिक मतलब कि इंजॉय करना